ग्रामीण क्षेत्रों की संस्कृति पहचान को बनाए रखने में बढ़ावा देने में पारंपरिक खेल अच्छी भूमिका निभाते हैं जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और वे हमारे बच्चों को काफ़ी अच्छे भी लगते है